ओइ मबेयाव नांदों बेयो हा अह ओइ नोंसिनि जायगायावलाय मा मा बिफां लाइफां दं होम ओह बिनिफ्राय आरो बिदि बे जेनबा काट जानायनि दंफांफोर दंना गैया आं

ओह ओमफ्राय बेखौ ओह साल दंफांफोरखौ किभि बेसेनि फानो नामा

अह बे गाम्बारिफोरा गाम्बारिफोरा मा आह ओम ओमफ्राय ओरैनो बे कमला फिथाइफोरखौथ' फानो ना बेफोरखौलाय माबायदि फानो अह ओमफ्राय जोंनाव जेबो बिदि गैया नालाय ओंखायनोथ' नोंसिनाव माबायदि सोलिदों मा मा दंफां होन्नानै सोंहरदों र' आङो ओमफ्राय आह माबानो बायनो फैबाथाय मोनगोन ना काट दंफां टि काटफोरखौ अह अह

जोंहानोबो नांनाय जादोंमोनहाय ओह ओह ओह ओह ओह ओमफ्राय दामफोरखौ खिन्थु दामफोरखौ एसे खमायनांगोन बाराद्राय मोनदों दख' अह अह ओम बेयो फैनानै नायफैगोन आरो बेसे बे बुस्टुखौसो फसन्थनि जोगोन ना जाया अह अह फसन जाबा लांगोन दे अह दे होनबा ओम